बेगूसराय में बहुत अच्छा सर्विस देता है डॉक्टर अच्छा है ऑक्सीजन भी उपलब्ध है बहुत सारी दवा अन्य दवाएँ बढ़ियाँ व्यवस्था स्वास्थ्य के सम्बंधित में बहुत आगे चल गया है बेगूसराय जिले में एक से एक एक से एक क्लीनिक है जैसे ऑक्सीजन का भी कमी नहीं होता है आदमी जल्दी मर नहीं सकता है बेगूसराय में बहुत बेहतर सुविधा दिया गया है बेगूसराय में हॉस्पिटल का जैसे अलेक्सिया हो गया बहुत सारी हॉस्पिटल है जो जिसमें ऑक्सीजन मिल जाता है आई सी यू रूम मिल जाता है डाक्टर बहुत बढिया शहर में ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध हैं जो आदमी को मरने नहीं देते हैं सेवा एक नंबर बेहतर देते हैं ऑक्सीजन हो या आई सी यू रूम हो ऑक्सीजन के बाद दवा भी हो और सारी उपकार है जैसे सम्बन्ध के साथ बहुत सारी व्यवस्था मिलती है एक जैसे दस मिनट में लोग गाँव से पहुँच जाते हैं नहीं तो बड़े शहर जाना पड़ता था जब यहाँ पर उपलब्ध नहीं था तो कुछ चीज़ जैसे ऑक्सीजन नहीं पहले मिलता था तो आदमी मर जाते थे उसके कारण इसी के लिए इसीलिए अब बेगूसराय में बहुत सारी सुविधा मिल गई है ऑक्सीजन वो आई सी यू रूम जैसे में और सारी जानकारी के लिए कोई लोग मरते नहीं हैं यहाँ पर सर्विस बढ़िया दे रहे हैं डाक्टर सब दवा भी एक नंबर जो आदमी एक बार में ठीक हो जाता है दवा बहुत ज्यादा सक्सेस होता है सर्विस एक नंबर मिल रहा है बेगूसराय जिला में सेवा के माध्यम में एक नंबर पर अभी बेगूसराय जिला में है सेवा बढ़िया दे रहे हैं डाक्टर और और अच्छे डाक्टर बेहतरीन हैं बेगूसराय जिले में एक से एक डॉक्टर मिल जाते हैं बेगूसराय जिले में दवाई भी सक्सेस होता है डॉक्टर साहब का बहुत सारी व्यवस्था उपलब्ध है बेगूसराय जिले में जो कि आदमी अभी मर नहीं पाते हैं तुरंत पहुँच जाते हैं तो बचा देते हैं डॉक्टर साहब बहुत सपोर्ट मिलता है